राजस्थान में स्वास्थय सेवा जी घणेई सहुलत कयूं वियूं आहिनि सरकार जीअं हीअंर आयुष्मान भारत योजना बि चालू कई आहे त जंहिंमें दवाऊं फ्री मिलंदियूं आहिनि जांच फ्री करे रहिया आहिनि गांव ते वधीक ध्यानु ॾियो वियो आहे जंहिंमें माउ जी सुरक्षा ऐं ॿारनि जो ख़ासि ध्यानु रखियो वियो आहे ऐं ॿुधायो वियो आहे की उन जो ख़्यालु कीअं रखियो वञिजे जॻहि जॻहि ते शिविर लॻाए करे सम्झायो वियो आहे ऐं जीअं कुपोषण जी बीमारी खून जी कमाई नशे जे लत जी डेंगू मलेरिया इन्हनि सभिनि लाइ शिविर लॻायां वेंदा आहिनि ऐं वैक्सीनूं बि उपलब्ध करायूं वेंदियूं आहिनि ऐं दवाऊं जो बि शिविर लॻायो वेंदो जंहिंमें दवाऊं फ्री आहिनि सॼी सहुलत ॾिनी वेंदियूं आहिनि जंहिंमें जीवन वीमा फ्री बि कयो वियो आहे तंहिंमें दवाऊं फ्री मिलंदियूं आहिनि ऐं वैक्सीन हिकु शिविर लॻायो वेंदो आहे जंहिंमें सुई बि आहे जेकी नशा मुक्ति जी सुई लॻाई वेंदी आहे जंहिंखें आर यू डी इंजेक्शन सुई चयो वेंदो आहे हुन खे रोकण लाइ डॉक्टर खां गुप्त सलाह बि वठी सघूं था ऐं डेंगू जी बीमारी पाणी वजह बि कारणि थींदी आहे इन करे सम्झायो वेंदो आहे की पाणी बि अॻियां किनो पाणी बि जमा न थियणु ॾियो ऐं सफ़ाई रखियो उणिवीह सौ टियानवे में राष्ट्रीय डेंगू रोकथाम बि जारी कयो वियो इहो अशोधन शामिलु कयो वियो हुओ भारत में एड्स उणिवीह सौ छियासीअ में आहियो हुओ जंहिंजा अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते शिविर लॻाए सम्झायो वियो की हीअ बीमारी कीअं थींदी आहे ऐं हिन बीमारी खे कीअं रोकियो वेंदो आहे इन जे बारे में बि ॿुधायो ऐं हैजा ॾाढी वॾी बीमारी बि हुई हुन जे बि बारे में सरकारु ॿुधायो वियो आहे की उन जी वैक्सीन बि लॻंदियूं आहिनि त ॿारनि खे शुरू में उहे हैजा जी वैक्सीन लॻाइण खपनि ऐं उन जा टीका लॻाइण खपनि त सरकारु घणेई टीका बि शुरू कयां आहिनि जेके ॿार ॼमंदे बि हिक टीको लॻंदो आहे ऐं अॻियां वधी हली स्वास्थय प्रणाली खे चालू कयो आहे जंहिंमें घणेई बीमारियूं जा महामारी जी बीमारी कहिड़ी बि हुजे बीमारियुनि लाइ सरकार जॻाए रहियो आहे स्वास्थय केन्द्र बि लॻायां वेंदा आहिनि जिते सभु में ॾेखारे सघनि था जंहिंमें हिकु टको बि कोन लॻंदो आहे बीमारियुनि जो फ्री में इलाजु कयो वेंदो आहे इहे दिवस एड्स एड्स खे हिकु विश्व दिवस रुप में बि मल्हायो वेंदो आहे जंहिंजो उपचार रुॻी इहो आहे की ख़ुदि जो ख़्यालु रखे ऐं हुन जे ह हुन ते हलण लाइ चयो वियो आहे जेको इलाजु ॿुधायो वियो आहे उन खे मञण सां ई उहा बीमारी ठीक थी सघंदी लेकिन चङी तरह एड्स त ख़तम थी चुको आहे ऐं सभिनि जॻहि ते एड्स जे बारे में ॿुधाए करे जानकारी ॾेई करे जागरुक करायो वियो आहे